असांजे पासे में भुज शहर आहे उते जाम कुझु आहे घुमण लाइ राजा जा महल आहिनि आइना महल आहे ऐं तलाव बि आहे हमीर तलाव चइबो आहे हुन खे उते घुमण में जाम मज़ो ईंदो आहे अनेक तरह जा नाश्ता मिलंदा आहिनि उते ऐं जाम माण्हू उते घुमण फिरण ईंदा आहिनि पिकनिक करण ईंदा आहिनि इन खां थोरो अॻियां वेंदासीं त सफ़ेद रण ईंदो सफ़ेद रण असांजे नरेंद्र मोदीअ ठाहिरायो हो असांजो नरेंद्र मोदी प्यारो मुंहिंजो प्रधानमंत्री उन जाम सुठे नमूने ठाहिरायो आहे उहो जाम सुठो आहे घुमण लाइ ऐं सॼे हिंदुस्तान में त छॾो पर ॿियनि देशनि में बि फेमस आहे मशहूरु थी चुको आहे माण्हू ॿियनि देशनि मां बि माण्हू हुते घुमण ईंदा आहिनि ऐं उन खां थोरो अॻियां वेंदासीं त मांडवी आहे मांडवी में बि जाम मुत्ता मंदर आहिनि ऐं उते वरी समंड बि आहे मांडवी जो बीच चवंदा आहिनि बीच ते सनान करणु ॾाढो वॾो मज़ो ईंदो आहे उते तरह तरह जूं बोथू हलंदियूं आहिनि हुन बोतियुनि में घुमण में मज़ो ईंदो आहे तरह तरह जा नाश्ता मिलंदा आहिनि ऐं मांडवी जी ख़ासि कच्छ जी चवंदा आहिनि दाबेली फेमस आहे ऐं जेको बि कच्छ आयो उन दाबेली न खादी माना हुन जो कच्छ बेकार आहे अमिताभ बच्चन जेको फिल्म स्टार जो सुपर स्टार आहे उन बि चयो आहे कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा मतिलबु मुंहिंजी सलाह ईअं अथव तव्हां बि अचो भुज घुमो सफ़ेद रण ॾिसो ऐं मांडवी ॾिसो ऐं मांडवी जी दाबेली खाओ ऐं उतां ख़ासि तरह मसाल्हो मिलंदो अथव दाबेली जो उहो वठी करे पंहिंजे घर वञी करे ठाहियो ऐं खाओ